जय झूलेलाल मां चेंबूर में रहंदी आहियां असांजे चेंबूर में त चोवीह कलाक लाइट हूंदी आहे छाकाणि त हिते वॾियूं वॾियूं फैक्ट्रियूं आहिनि त हिते त हिननि खे लाइट खपंदी खपंदी आहे पर बरसातियुनि में कॾहिं कॾहिं लाइट हली वेंदी आहे त असांखे ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे जीअं त वॉशिंग मशीन में कपिड़ा अगरि हुनमें अटकी पवंदा आहिनि अगरि विच में धो त लाइट हली वञे त असांजा त कपिड़ा ई अटकी पवंदा आहिनि जे रोटी ठाहिणु वञूं त मिक्सर हलाए न सघूं त मसाला कीअं पीसियूं ऐं जे लैपटॉप बि बंदि था थी वञनि ॿारनि जी पढ़ाई लिखाई सभु बंदि थी थी वञे ऐं असांजो त छह माड़े ते घरु आहे बाबा असां छह माड़े ते असां त वरी बि पंधु करे हली वेंदासीं पर असांजा घर जा बुज़ुर्ग ससु सहुरा अगरि उहे हेठि वेठियलु हुजनि त उहे वीचारा मथे अचनि कीअं एसी बंदि थी वञे असां हवा न खणी सघूं एसी त असांखे बाबा हाणे खपे ई खपे हाणे आदत पइजी वई आहे इनवेटर त आहे पर छा कयूं उन इनवेटर में त खाली ॿ ट्यूबलाईटियूं ॿ फैन ता हलनि उहे बि स्लो स्लो था हलनि वॉचमैन आहे त वॉचमैन वरी पाणी नथो मोकिलिजे बिजली कोन्हे त इहे सभु कम रुकजी था वञनि न त हे असांजो सॼो टाइम जेको वक्तु आहे असांजो सॼो सॼो हेठि मथे थो थी वञे असांजा कमु ई बराबरि सभु थिअनि न थिया एॾो असांजो बिजली जे करे पोइ तकलीफ़ थी थिए